साढ़ियां पंज जि'यां पंज राष्ट्र जेह्ड़े हैन साढ़े राष्ट्र दे जेह्ड़े पंज राज्य हैन जेह्ड़े जियां आंध्र प्रदेश होई आ बिहार गोआ ऐ कर्नाटका ऐ मध्यप्रदेश ऐ